مذہبی توہمات وہ عقائد ہیں جو مذہبی عقائد پر مبنی ہیں جو سائنسی طور پر ثابت نہیں ہوئے ہیں ان میں جادو جنات اور روحوں کے وجود پر یقین شامل ہو سکتا ہے مذہبی توہمات دنیا بھر میں موجود ہیں اور ان پر مختلف لوگوں کی طرف سے مختلف طریقوں سے عمل کیا جاتا ہے کچھ عام مذہبی توہمات میں شامل ہیں کالے جادو کا استعمال کر کے کسی کو نقصان پہنچانا ممکن ہے جنات یا روحیں حقیقی ہیں اور وہ لوگوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں بدشگونی کا عقیدہ جیسے کہ تیرہ نمبر پر یقین رکھنا یا ایک کالی بلی کا راستہ کاٹنا لوگ مذہبی توہمات سے مختلف طریقوں سے نمٹتے ہیں کچھ لوگ ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کے ارد گرد اپنی زندگیاں بنا دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو ان پر یقین نہیں ہے اور ان کو مسترد کر دیتے ہیں کچھ لوگ مذہبی توہمات سے خوفزدہ ہیں اور انہیں دور کرنے کے لیے اقدامات کرتے ہیں مذہبی توہمات سے نمٹنے کے لیے کوئی صحیح یا غلط طریقہ نہیں ہے یہ لوگ پر منحصر ہے کہ وہ ان کا کیا خیال رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ کیسے نمٹنا چاہتے ہیں تاہم یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ مذہبی توہمات ہمیشہ سائنسی طور پر درست نہیں ہوتی ہے وہ اکثر خوف عدم یقینی یا ناواق یا ناواقفیت سے پیدا ہوتے ہیں اس بات سے آگاہ رہنا ضروری ہے کہ مذہبی توہمات نقصان دہ ہو سکتے ہیں خاص طور پر اگر وہ لوگوں کو اپنی زندگیوں کو محدود کرنے یا غلط فیصلے کرنے پر مجبور کریں اگر آپ مذہبی توہمات سے نمٹنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں تو یہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ کسی قابلِ اعتباد دوست یا خاندان کے فرد سے بات کریں یا کسی پیشہ ور سے مشورہ لیں